एकटा जे हमर सभके विशेष क्षेत्रमे जे बगलमे एतयसँ सोलह कि किलोमीटर दूर धराड़ा जकरा कि शिकलीगढ़ धराड़ा सेहो कहै छै ओतय एक टा नरसिंह भगवानके स्थान छै सुनै छलियै जे प्रह्लाद प्रह्लाद हिरण्यकश्यप प्रह्लाद हिरण्यकश्यपके पुत्र जे प्रह्लाद रहै ओकरा मारबाक लेल जे प्रबन्ध कयल गेल रहै जेकि तऽ ओहीठाँ हिरण्यकश्यप भगवानके उत्पन्न भेलैए एतयसँ लगभग सोलह किलोमीटर दूर छै आओर ओकर नाम छै शिकलीगढ़ धराड़ा आर ओहिठाँ जे छै धीमा सेहो एक टा बाबाके स्थान छै आओर एक टा शिकलीगढ़ धराड़ामे भगवती एतिहासिक भगवती स्थान सेहो छल जेकि आओर हमर गाँवमे ऐतिहासिक दुर्गास्थान जेकि गामक उत्तर भागमे छै जाहिपर पोखरिपर स्थान छै जहाँ जतय कि महादेव स्थापना छै तकर बाद राम जानकी मन्दिर छै पार्वती मन्दिर छै बजरङ्गबली मन्दिर छै एके सार्वजनिक जे छै सेहो स्थान छियै आओर दार्शनिक सेहो छियै ई परसा हाटक गप्प छियै जेकि हम जतय अवस्थित छी जतय हमर जन्म स्थान यए ओतुक्का ई उत्तरमे जे छै दुर्गा माय माता छथिन आओर दक्षिण भागमे समाधि छै आ ओकर पूरब भागमे जे छै से हमर सभके पञ्चायत भवन छै आर पश्चिम भागमे विषहरि स्थान छै आ बगलमे किछु दिन पहिले हमर पञ्चायतमे पञ्चायतमे अति विष्णु यज्ञ भेल रहय रहय दू हजार

एक एक दुइमे जेकि बहुत व्याप्त रहल रहय आ हमसभ एहीठाँ अवस्थित छलहुँ जतय कि जतय कि नरसिंह भगवानके जन्म भेल ओही क्षेत्रमे हमर सभक सौभाग्य जे जन्म भेल यए एही ठाम जन्म स्थलीसँ हमर सभके जन्म स्थलीसँ सोलह किलोमीटर दूर जेकि जतय नरसिंह भगवान अवतरित भेलखिन